आरे ड्रायवर ही तूं कसली गाडी घेवन आयला टायर पंगचर जालो मरे आता हांव कामाक कसो वयतलो टायर सारको नासलो जाल्यार दुसरी गाडी घेवपाची न्ही ना जाल्यार म्हाका पयली सांगपाचे इतलो वेळ फाट सिटार बसुन म्हजी फाटुय दुखपाक लागली आनी तूं मुखार वतलो जाल्यार तुजो होर्नुय सारको चलना आता कितें करपाचें